डाक हमरा सभ गाँव घरमे डाक ओकरा बोलै छियै जेकि गाँव घरमे चिट्ठी पहुँचाय लऽ आबैत छै पार्सल जइसे कि जेकरा कि कहैत छै कोनो चीज भेजलकै शहरसँ तऽ ओ डाक लेके आबैत छै आओर टिकट ओकट ई सभ चीज डाकिआ ही द्वारा हमरा सभकेँ गाँवमे आर पहुँचैलहुँ जाइत छै आओर दूसरी जइसे कि सिक्का सिक्का पहिले सिक्काके महत्म बहुत जादे रहै जइसे कि अभीके एक रुपआ छै पहिलेके एक रुपआ अभीके दश रुपआ के समान छै पहलाके सिक्का बहुत ही मान्यता रहै मानलो जाइत रहै अभीके हमरा सभकेँ जइसे सिक्का हो गैलो छै कागज कऽ पैसा कागजके पैसाके भी बहुत जादे महत्म छै जइसे कि पहिले एलै दश रुपआ ओकरा बाद बीस रुपआ पचास रुपआ सए रुपआ ऐसे करते करते हजार दू हजार पानसो तक सि नोट कऽ ही कागज कऽ ही बनि गेलै

पहिले सिक्का आदमीके रखैमे टेन्सन हुए रहै अभी अभी जे छै अभीके पैसा कागज कैसे भी लेके पर्समे जइसे दश हजार रुपआ लेना छै तऽ पर्समे ले लेतै तऽ पता भी नहि चलतै कितना पैसा लेलो छियै आओर ओएह सिक्का जे रहै सिक्का लेलाके बाद जे छै कि मे हजार रुपआ भी लेतै तऽ लगतै बहुत जादे पैसा छै ऐसे ही इएह सभ बात छै आओर दूसरा बात जइसे शिक्षा शिक्षा हमरा सभकेँ जइसे कि मूर्ख आदमी रहै छै ओकरा कोनो भी बात बतयलाक बाद जल्दी समझमे नहि आबैत छै थोड़ासा ज्ञान हुऐ छै पढ़ला लिखला आदमी हुऐ छै तऽ ओकरा कोनो बात बताबैत छै समझेलो जाइत छै तऽ ओ समझी जाइत छै तुरत जइसे पढ़ि लिखी कऽ आदमी बहुत तरह कऽ ज्ञान प्राप्त हुऐ छै ज्ञान प्राप्त हुऐ छै ओकरा बाद बहुत अइसनो सरकारी नौकरी छै कि आदमी पढ़ि लिखीके सरकारी नौकरी भी करैत छै एसे तऽ बड़का बड़का पढ़ि लिखी कऽ डी एम ई ओ बहुत एहनो जब आदमी करि रहल छै अछ मुकाम बहुत ऊँचा प्राप्त हो गेलौ छै आदमी सभकेँ जे आदमीके पहिले शिक्षा कऽ मूल्य भी नहि जानैत रहै अभी सभ आदमी सोचैत छै कि हम अपना बच्चा कऽ पढ़ैयै लिखैयै ताकि हमरा बच्चा आगे बढ़तै आओर आगे बढ़तै हमरा बच्चा भी हमरा नाम कमाबै नौकरी चाकरी लय जइसे बहुत अहिनो नौकरी भी आबि गेलो छै कि बिना पढ़ला लिखला आदमी को उम्मीद ही नहि छै पढ़ि लिखीके आदमी बहुत एहनो काम छै कि सकल करैत छै नहि भी पढ़ि जेतै अपनो पढ़िके अपनो बिजनेस करैत छै लिखै पढ़ैमे बहुत जादे होशियार हो गेलै तेज हो गेलै तऽ अपनो बिजनेस करि सकैत छै कि जइसे नहि भी नौकरी लगलै तऽ पढ़िके आदमी हिसाब पतर करल सिखै तऽ अपनो नौकरी तऽ ले लेतै यही सभ बात छै कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी छै आओर शिक्षा भी एक शिक्षा भी हमरा सभकेँ अधिकार छै